दो ज्हार उन्नी दी गल्ल ऐ उन्नी के बीह् दी गल्ल ऐ कालज दा गै इक ट्रिप हा हिमाचल चंदीगढ दे मतलब चार जगह जाना हा ते कालज दे प्रंसिपल मैडम आशा गुप्ता हे ते मैडम होरें गै भेजेआ हा टूर ओह् ते ओह्दे बिच चार बंदे जाने हे कालज दे ते च'ऊं च मेरा नांऽ पाया मैडम ने ते पंदरां मतलब टैंपू हे चार टैंपू गे

ते मेरा बी नांऽ पाई ओड़ेआ में बी होई आ शामिल उं'दे बिच ते बड़ा गै इंजाय कीता बाह्र जाइयै बड़े गै मजे कीते हिमाचल च गे उत्थैं टूरिस्ट प्लेस ते बच्चें कन्नै खादी पीती मतलब बड़ा इंजाय कीता उत्थूं कालज दा पैह्लें दिन अट्ठ बजे निकले अट्ठ बजे निकलियै माराज ब्रेकफास्ट कीती जाइयै मतलब न्हारी कीती उत्थै जम्मू पुज्जियै जम्मू पुज्जियै न्हारी कीती फिर बल्लै बल्लै टुरी पे उत्थु्आं ते टुरी पे ते रात पेई रस्ते कुतै बिच्च उत्थै रुके फिर रातीं सारें बच्चे कन्नै गै खेढे खूढे खेढे ते फिर माराज पैह्लें पैह्लें जंदे गे हिमाचल हिमाचल उत्थैं पराने महाराजें दे मैह्ल मूल दिक्खे बच्चें कन्नै अहें बी मतलब उस चीजा दी उस चीजा दे मजे लैते नेईं तां असें गी कु'न लेना हा एड्डी दूर ते ओह्दे बाद हिमाचल दे बाद अस आई ए उत्थैं चंदीगढ चंदीगढ इक बड़ी ओह् एै शैह्र एै ते उत्थै सारे जेह्ड़े बड्डे बड्डे विश्व विद्यालय न ते उत्थैं बड्डे बड्डे कालज न उत्थैं फिरे कालजें बिच्च दस्सियां जगहां लाइब्रेरियां दस्सियां उं'दियां फिर उं'दे मतलब जो बी ऐग्जीबिशनां बगैरा लग्गी दियां उं'दियां अंदर ओह् दस्सियां ते ओह्दे बाद मतलब चार दिन दा टूर हा दूआ दिन चला दा हा अस चंदीगढ़ ते बड़े गै मजे कीते अहें उत्थै असें सारें बच्चें कन्नै इ'यां मतलब जेह्ड़े साढ़े टीचर गेदे हे ओह्बी बड़े चंगे हे सारें इक दुए दा शैल ख्याल रक्खेआ इक दुए बगैर बाह्र मतलब उत्थैं जाना निं खान जाना सारें कट्ठे ते फिर जि'यां त्रकालां पौनियां ते सेई आना सारें सबेरे उट्ठना ते नमीं जगह ते मतलब चार दिन दा सफर ओह् बड़ा गै यादगार सफर रेहा साढ़ा ते साढ़े कन्नै हे डोगरी दे प्रोफैसर हे अपने शुरेश शर्मा होर डा शुरेश शर्मा होर खढा दे रौह्ने आह्ले न ते उ'नें बड़ा स्पोट कीता मतलब बड़ा गै अहें ई उं'दे कन्नै नंद आया उ'नें खलाई पलाई बड़ा ध्यान रक्खेआ ते इक प्रोफेसर सुरेश होर हे दूई मैडम होर हे एह् माराज हिस्ट्ररी दे प्रोफैसर हियां डा जगमीत कौर जगमीत कौर खजूरिया ते होर साढ़े कन्नै जेह्ड़े बच्चे गेदे हे बच्चे तुसें सारें ई पता ऐ के बड़े शरारती होंदे न उत्थै जाइयै लग्गी पौंदे पंगे लैन तांह् तुआंह् ते उं'दा अहें अहें ख्याल रक्खना पौंदा ते साढ़ा टीचरें रक्खेआ दा हा ते इ'यां गै मतलब दो त्रै दिन जेह्ड़े निकले पता निं लग्गेआ चार दिन अहें बड़े मजे च कट्टे ते चौथे पंजमें दिन अस बापस ्आइयै ते फिर कालज च आइयै फिर बाकी आह्लें पुच्छेआ असें गी भला तुस कि'यां गे केह् कीता इत्थैं केह् केह् खाद्धा कि'यां कि'यां मतलब कि'यां दिन निकले तुं'दे उत्थैं शैल दिन निकले ते अजकल ते मतलब उ'ऐ नेहा टाइम निं रेह् दा ऐ हून थोह्ड़ा फास्ट होई गेदा सिस्टम ते मतलब ओह् दिन अजें बी निं अस भुलदे मतलब किन्ने मजे कीते मतलब नंद लैते पूरे पूरे मजे कीते उत्थैं